ہندوستان میں نقل و حمل کا نظام تو بہت اچھا ہے لوگ عام ملک میں گھومنے پھرنے کے لیے بہت ساری سواریوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ ریل گاڑی چل سے چلنا پسند کرتے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنی سواری پر ہی کسی دوسری جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو ہوائی جہاز کا استعمال کرکے گھومنے کے لیے جاتے ہیں یعنی ہر طبقہ کے لوگ اپنے اپنے پسند سے سواری کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود کوئی بھی سواری ہو اگر ذاتی سواری نا ہو تو لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریل کے سفر میں بہت دن پہلے ہی ٹکٹ لینا پڑتا ہے اسی طرح بسوں میں بہت بھیڑ ہو رہتی ہے جس کو بہتر کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے